औ औ औ औ आंथ' नै बायह्रायावसो दंफैयो नै दा आच्छा आच्छा आइया है इमारजेनसि थार गोब्राब थार नामा लोमजानाया

औ औ आं एसे दिरि जागोन आदा घन्टा बेवहाय एसे हागौ मानि जों एसे थाब खालामसै जागोन आं नै क'क्राझार तिनालिआवसो दं

आच्छा आच्छा

दे दे हागौ दा मानि बिराद सेस्था खालामगोन आं

जागोन जागोन दे औ औ दे दे थांगौ थांगौ औ

औ औ नायथदो दसे आं सहै जासिम औ औ

औ दे दे आं फन खालाम गोरनि दे औ औ दे आं फन खालाम हरगोरनि औ दे दे दे दे आं फन खालामसै नै